हा मां पंहिंजे स्कूल में ड्रॉइंग सिखी आहे असांखे पहिरीं कक्षा खां वठी करे ॾह कक्षा ताईं ड्रॉइंग द्रविन्ग जो लैक्चर हूंदो हुयो जंहिंमें असांखे असांजो गुरु ड्रॉइंग सेखारींदो हुयो मां ड्रॉइंग जा इम्तेहान बि ॾिना आहिनि जेका आहिनि एलीमेंट्री एक्ज़ाम ऐं इंटरमीडिएट एक्ज़ाम हुनमें बि मां सुठे नमूने बी ग्रेड में पास थी आहियां मुख मुंहिंजो सुपिणो आहे त मां बि हिकिड़ा हिकिड़ी सुठी कलाकारु थियां ड्रॉइंग कलाकार के जीअं मूंखे बि मुंहिंजो बि सुपिणो आहे त मां बि मशहूरु कलाकार वांगुर जाम सुठो सुठो चित्र कढा ऐं घटि में घटि समय में उहो चित्र कढी सघां जाम मशहूरु कलाकार आहिनि जीअं पाब्लो पिकासो लिओनार्डो दा विंसी हुननि बि जाम सुठू सुठियूं चित्रियूं ठाहियूं आहिनि ऐं उहो बि घटि में घटि समय में पाब्लो पिकासो जो इहो रिकॉर्ड आहे त हुन टीह मिन्ट टी टीह सेकेंड में हिकिड़े सुठी महिला जी चित्र ठाही हुई ऐं उन उन चित्र जो जाम वधीक पैसा अ वरिता हुआ उन महिला सां मुंहिंजो बि हिकिड़ो सुपिणो आहे त मां घटि में घटि समय में जाम सुठियूं सुठियूं पेंटिंग्स ठाहियां ऐं उननि वांगुर मशहूर थियां मां हाणे हिकिड़ो ड्रॉइंग क्लासिस बि लॻायो आहे जंहिंमें मूंखे जाम कुझु सिखण मिले थो कीअं घटि में घटि समय में असांखे चित्र क कढणु घुरिजे ऐं मूंखे इहो बि सिखण मिले थो त असां वटि जेको बि स्टेशनरी जो सामानु आहे उनमें मां कीअं यू कीअं उनजो इस्तेमाल करे उनजो वापिर करे सुठे में सुठी चित्र कढी सघां ऐं मुंहिंजो इहो लक्ष आहे त मां जल्द ई हिकिड़ो हिकिड़ी सुठी कलाकार थियां